हाँ मैं छपी हुई किताब पढ़ना पसंद करता हूँ क्योंकि छपी हुई किताबों में मैं जो भी लिखा हो उसको अच्छे से समझ समझ के पढ़ सकता हूँ मैंने ओडियो बुक्स के बारे में बहुत सुना है और मैंने देखा भी है क्योंकि जो ओडियो बुक्स होती हैं उनको फोन में ही डाउनलोड किया जाता है और फोन में ही उनको सुना जाता है तो ओडियो बुक्स तो कुछ खास मुझे अच्छी नहीं लगीं इसलिए मैं जो छपी हुई किताब हैं उन्हीं को ज्यादा पढ़ता हूँ और उन्हीं को अच्छे से पसंद करता हूँ क्योंकि उनमें जो मुझे चाहिए वो अच्छे से मिल जाता है